भारतआवथ' दा साख्रि मोननागौआनो जोबोर खमसै बिदिनो बुरजा फरायना लेखा फरायनानै फरायनायाबो साख्रि बाख्रिखौनो मोनला ओरैनो बिदिनो खामानि मावलाबायनानै रिक्सा ट'ट' सालायनानै जानोसै लेखा बुरजा फरायग्रा मानसियानो साख्रिखौनो मोनला आरो जोङो फरायै रोङै लेखा रोङैयाथ' आरो मा मोनगोन जेबो मोन्थायानो जेबो गैया जेरैबो साननांगौ जाहैयो मा खालामनानै मा जालांगोन बे मा लेखा गोरों मानसिफ्राबो मा खालामगोन दे बिसोरो जेबोखौनो लामाखौनो नुहरखाया बिदि सोरबा खामला हाजिरा मावनानै जाबाय सोरबा बिदिनो गोजानाव खामानि मावहैबाय सोरबा खाथि खालायावनो खामानि मावबाय बिदिनो सोरबा न'फ्रावनो बिदिनो मैगं थाइगं गायलाबायनानै जाबाय बिदिनो आबाद खालामना जाबाय आरो बिदिनो आबाद खालामना बिदिनो मैगं थाइगं गायनानै फाननानै संख्रै बानलु लाबोबाय ओमफ्राय मा होनो बे माइ गायबाय माइ गायनाय बोथोराव बिदिनो संसार खुंलांनांगौ जायो आरो बिदिनो ओमफाय मा होनो रिक्सा सालायग्रा रिक्सा सालायबाय बिदिनो सोरबा खामानि मावग्राफ्रा खामानि मावहैबाय बेबायदि